صبح بخیر میں ٹھیک ہوں شکریہ آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں جی میں آپ کے دادا کی صحت کے لیے آپ کے فکر کی تعریف کرتا ہوں آپ درست کہتے ہیں کاربوہائڈریٹ خون میں شکر کی سطح کو متاثر کر سکتے ہیں پیچیدہ کاربوہائڈریٹ کا انتخاب کرنا ضروری ہے جیسے سارا اناج سبزیاں اور پھلیاں نمکین اور مشروبات بالکل صحت مند چکنائیاں جیسے کہ اووکاڈو گرین دار میوے بیج اور چربی والی مچھلی جیسے سالمن میں پائی جاتی ہے فائدہ مند مند ثابت ہو سکتی ہے کہ چربی جن کی صحت اور بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مزید اثر ڈال سکتی ہے اور ٹرانس فیٹ عام طور پر پائی جاتی ہیں تلی ہوئی اور پروسیسڈ فوڈ میں پروٹین بھی اہم ہے پروٹین کے دبلے پتلے ذرائع جیسے جلد کے بغیر مرغی گوشت مچھلی ٹوپو اور پھلیاں کے دبلے کٹے خون میں شوگر کو کنٹرول کرنے اور مجموعی صحت میں مدد کر سکتے ہیں پروٹین کی مقدار کو یکساں طور پر تقسیم کرنا بھی اچھا خیال ہے جی پوشن کنٹرول کلیدی اپنے دادا کو باقاعدگی سے متوازن کھانا کھلانے اور ان کے حصہ کے سائز کی نگرانی کرنے کی ترکیب دیں چھوٹا زیادہ بار بار کھانا بلڈ شوگر کی سطح کو مستحکم کرنے میں مدد کر سکتا ہے حصے کی سائز کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کپ یا فوڈ پیمانہ جیسے آلات استعمال کرنے پرغور کریں جی اگرچہ متنوع غذا کا ہونا ضروری ہے لیکن کچھ ایسی غذائیں ہیں جن سے اسے محتاط رہنا چاہیے آپ کا خیرمقدم مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکا یاد رکھیں آپ کے دادا کے لیے یہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کہ وہ اپنی طبی تعریف اور موجودہ صحت کی بنیاد پر ذاتی مشورہ کے لیے اپنے ڈاکٹر یا رجسٹرڈ غذائی ماہرین سے مشورہ کریں آپ بھی اپنا خیال رکھیں اور آپ کا دن بھی بہت اچھا گزرے